से अक्ट'बर नैरोजा थाम जिब्रै जुलाइ जिगुजौ गुजिब्रै नैजि नबेम्बार नैरोजा दाइन नैजिथाम दिसेम्बर नैरोजा जिबा जिद' जानुवारि नैरोजा नैजिनै